असांजे गुजरात कच्छ में हिक शेहर आहे माता लखपत में माता ना मड उते माता जी जो मंदिर आहे अ जेका आशापूरा आशापूरा माता जो मंदिर चवंदा आहिनि उनजी ॾाढी सुठी मतिलब जाम झूनी कहानी आहे हूअ आशापूरा माता खुदि प्रकट थिया हुआ ऐं आकाशवाणी जे मतिलब कुझु जेको थींदो आहे उहो चयूं हुन वटि हिक केरु माण्हू वियो हूंदो दर्शन करण जे लाइ मंदिर में जिते त उन्हनि आकाशवाणी थी त भाई माता जी आकाशवाणी कयी त मां इन जॻह ते प्रकट थींदसि पर जेसि ताईं मां सॼो प्रकट नथी थियां तूं हलंदो वञ हल पर पुठियां निहारजईं न पुठियां बिल्कुलु न निहारजईं ऐं जीअं तूं पुठियां नेहारींदे त हूअ जेको आहे सो माता जो स्वरूप जेको आहे प्रकट न थी सघंदो उते अधि वीचे ब्रेक लॻी वेंदी त हू माण्हू हलंदो वियो हलंदो वियो हलंदो वियो थोरो अॻियां वियो थोरो ॿियो अॻियां अॻियां वियो उनखां माण्हू खे ईअं त भई ॾिसां त सई छा आहे त हीअ बिल्कुलु सच्ची घटना आहे त जीअं हुन ब्रेक पाण भीह करे ऐं पुठियां निहारयईं उन मंदर ॾांह जे को स्थानु हो उन ॾां निहारयईं त हू जेकी माता जी मुर्ती स्थ स्थापना हुई हू त रूकिजी वयी अद अधि ताईं त हूअ पोइ वरी अॻियां सॼी मुर्ती माना दर्शन न थिया हूअ अधि मुर्ती थी त उहो ॾाढो सुठो ऐं रोचक़ु ॻाल्हि आहे इहो घणेई यात्रालू श्रद्धालू चङा परियां परियां खां अठ सौ किलोमीटर सत सौ किलोमीटर खां पंधि पंधि ईंदा आहिनि यात्रा करण ऐं उते जी पंहिंजी जेकी मान्यता हूंदी आहे पूरी कंदा आहिनि हुनजा जेकी मान्यता हूंदी आहे उहा आशापूरा माता जरूर पूरी कंदी आहे